हैलो महाराज ठीक ठाक महाराज मैह्रबानी थोआढ़ी थोआढ़ी दया कन्नै कम्म इत्थै गै करने आं अग्गे पिच्छै गजारा कुदै

बैह्ल यरो बैह्ल थोआढ़े आस्तै बैह्ल गै ऐ तुस सनाओ सेही तोस साढ़े पराने बंदे तुसेंई थोह्ड़े मना करी सकने आं अस तुसें ई ते हां ते तुस आओ सेही छड़ा आक्खो

अच्छा अच्छा हां जी हां जी अच्छा किन्ना गै बंदा दा कम्म होग फ्ही तां अच्छा तां केह् ध्याड़ी ध्यूड़ी देई ओड़गे साह्ब जी भी तां यरो गरीबै बंदे दा सोचो केश तुसेंगी पता गरीब बंदा ढिड्ड पालना मुश्कल होई जंदा थोह्ड़ी जेही बद्ध करी ओड़ो यरो तुस तुसेंई पता गै ऐ कि घरै ई गरीबी हालत केह् ऐ इत्थै बुरा हाल ऐ अग्गै रुट्टी बी पूरी नि होंदी मुश्कल होई जंदा तां दिक्खी लैओ अपने स्हाबै कन्नै आई जाह्गा में कोई गल्ल निं ऐ ऐसी गल्ल निं कोई चलो ठीक ऐ तुस दिक्खी लैएओ आई जाह्गा में कोई गल्ल निं कि'यां कैह्लू कशा औना कल ठीक ऐ ठीक आई जाह्गा कल आई जाह्गे ठीक ऐ ठीक ऐ चंगा महाराज मैह्रबानी शुक्रिया